देखियौ इ जे वनस्पति छै पौधा की भेलै वनस्पतियेपर ई जे प्रकृति निर्भर छै बाहरी जीवन जते भी छै ओसब वनस्पतियेपर ई जीवन चक्र जे छै ओकरा कतौ ने कतौ जा तक ओइ बीचमे वनस्पति नहि छै पौधा नहि छै तऽ ओ जीवन चक्र सम्पूर्ण नहि होइ छै ओ मांसाहार होइ या शाकाहार मांसाहारो जे छै तऽ ओहीयोमे पौधाके ओतबे महत्व छै तै दुआरे एहन कोनो भी जे जीवन नहि छै जाहिमे की पौधाके योगदान नहि छै आओर पौधाके देखियौ साक्षात तऽ भेल भोजनके रूपमे आओर परोक्ष रूपसँ देखियौ पौधा पौधाके कारणे ऑक्सिजन जे प्राणवायु थिक पौधाके कारणे वर्षा आओर जल ही जीवन है ई तऽ सगरे होइ छै की पानि नहि तऽ कोनो काज नहि हवा नहि खास कए कऽ ऑक्सिजन नहि तऽ जीवन नहि आओर पौधा नहि तऽ भोजन नहि एहन कोन भोजन छै जकरामे की जे पौधाके योगदान नहि छै अन्न पौधासँ भेटतै आओर तरकारी पौधेसँ भेटतै दूध पौधेसँ भेटतै जे घास नहि खेतै तऽ दूध कतयसँ आओर एहन देखल गेलै हँ जे कोनो भी एहन चीज आब हमरा तऽ नहि बूझै पड़ैए जेकि जीवनके वास्ते जे भी उपयोगी चीज छै से पौधाके बिना सम्भव छै तऽ तै दुआरे ई एकदम आओर ओइमे जे भी कोनो सिद्धान्त छै ओ तऽ जगदीश चन्द्र बसुओ कहलखिन जे पौधोमे जीवन छै तथापि जे भी आर प्रक्रम छै लेकिन हम तऽ एतबे कहब जे पौधाके बिना जीवन सम्भवे नहि छै